जों संनाय समाव बेबादिनो दो खोबग्रा दाखिनि आरो साराय खोबग्रा मोखां जोङो बे बुस्थुफोरखौ बाहायो आरो जों संनाय समाव गुदुं जानायखाय जेबो आखायफोरजों सोहरनानै जोङो ओंख्रि संनायफोरखौ जोङो दांहरनो हाया बेनिखायनो जोङो संनाय समाव खोस्लिफोरखौ बाहायो बे बाहायनायानो जाबाय जोङो ओंख्रिफोरखौ एरनो आरो बेबादिनो रुनाय रूयै जोङो खोस्लिफोरजों एरनानै हायनानै जोङो नायनानै नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो खोस्लिफोरखौ बाहायो आरो सामजा जाबाय जोङो जेब्ला ओंख्रिफोरखौ साखिनायनो समाव जोङो बेबादिनो हायनानै जानो मुवा नांगौखाय जोङो सामजफोरखौबो बाहायदेरनाय जायो बे सामजफोरजोंनो जोङो ओंख्रिफोरखौ जानायनाय समाव खुरियाव लानानै जोङो सामजफोरजों हायनानै जायो बेनिखायनो जोङो संनाय समाव बेबादिनो दो खोबग्रा आरो सामज खोस्लि गासै मुवाफोरखौनो जों संग्रा खावग्रानो नांगौ जायो